السلام علیکم میں انٹے چوراہے سے محمد ارشد بول رہا ہوں میں نے آپ کے ہوٹل الکریم میں آڈر کیا تھا اور غلطی سے میں نے اپنے دوسرے والے گھر کا آڈر ڈال دیا ہے ایڈریس لہٰذا میں اس کو درست کرنا چاہتا ہوں میرے انٹے والے گھر پہ پارسل نہ جاکے میرے بجلی پورے والے گھر پر وہ پارسل بھیجیں اور میں اپنی غلطی کی معذرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمتہ اللہ